हम गाँव के लोग जैसे कि हमारे यहाँ गाँव में लोग अपने ही पारंपरिक सांस्कृतिक तरिके से जश्न मानते है जैसे की हमारे यहाँ बहुत अच्छा अवसर पड़ता है तो जैसे कि हम गाँव के लोग है तो हम इतने अच्छे अवसर पर मिठाइयाँ बनाते हैं पकवान बनाते है अनेक तरह के जो हमारे नृत्य वगैरह होते है हम वो करते हैं जैसे कि हम बहुत ही ज़्यादा मनोरंजन करते है जैसे कि आप बाहर के जो लोग होते है जो गाँव के लोग नही होते है जो बाहर के होते है जो वो दारू वारु के वगैरह करते है बड़ा बड़ा समारोह करते है हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते हमारे जो गाँव के लोग होते है वो बहुत ही भावुक होते हैं वे ये सब चीज को बढ़ावा नही देते हैं तो जहाँ तक है वैसे हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐसे ही होते हैं तो हम पकवान वगैरह बनाते है पूड़ी सब्जी हमारे लक्ष्मी माता की पूजा हर अवसर पर होती है लक्ष्मी माता के सारे और हमारा पूरा गाँव एकजुट होके यह समारोह में सम्मिलित होता है ज़्यादातर ज़्यादा जो हमारे बच्चे होते है छोटे छोटे जो भाग लेने की प्रतियोगिताएँ होती है हमारे बच्चे उनमें भाग लेते है उन प्रतियोगिता में अपनी रूचि दिखाते है तो हमारे जो गाँव के जो जो लोग होते है वे बच्चों को सपोर्ट करते है